मेरी एडवाइस दे सिंगरें बारे च एह् ऐ क्योंकि में बी खुद थोह्ड़ा गाना शौक रखना कोशिश करदा रौह्ना ते भाई अगर कोई सिंगर बनना चाहंदा जां करदा इम्प्रूव करना चाहंदा ते ओह्दे आस्तै ओह् नुहाड़े आस्तै सब तू पैह्लें चाहिदा रिआज सबैह्रे उट्ठिये रिआज शामीं बी रिआज करो सबैह्रे बी रिआज करो दो टैंम प्लस असें उ'नें चीजें कोला बी थोह्ड़ा उ'नें चीजें बी दूर रखना चाहिदा खाना नेईं मतलब नेईं चाहिदियां जेह्ड़ियां इ'यां मसालेदार चीजां आइयां जेह्ड़ा साढ़े गले उप्पर असर करन मतलब अफेक्ट करन नुक्सानदायक होन जेह्ड़ियां खराब लग्गन जेह्कियां ते नशा पत्ता जि'यां आइया अज्ज दी डेट बिच स्मोकिंग आई ड्रिंकिंग जि'यां शराब पींदे बीड़ी सिगरेट तमाकू पींदे जि'यां ते एह् चीजां साढ़े गले उप्पर टोटली नुकसान करी ओड़दियां तार जेह्डे़ गले होंदे साढ़े ओह् जलाउदियां उ'नें ई एह्दी बजह् कन्नै साढ़ी अवाज जेह्ड़ी खराब होई दी फट्टी दी अवाज जि'यां साढ़ा कोई स्पीकर फट्टी दा ते इस टाइप नै साढ़ी अवाज फट्टी दी बाकी में ते बाकिये गी एडवाइस दि'न्ना लेकिन में आपूं बी इ'न्ना नेईं रिआज करी पाना ऐ हूं चलो कोशिश थोह्ड़ी चलदी रौहंदी अपनी कि सिंगिंग इज माइ पैशन अपना सिंगिंग ही सकून ऐ गाना सुनी लैआ गाई ओड़ेआ ते मतलब बिलकुल शांत फील कोई स्ट्रेस नेईं कोई गुस्सा नेईं कुसै कन्नै कोई दुख नेईं कुसै कन्नै कोई बैर बरोध नेईं बस बाकी अपनी इ'न्नी गै एडवाइस ऐ बाकी जेह्डे़ अदर सिंगर जेह्के इम्प्रूव करना चाहंदे जां नमां स्टार्ट करना चाहंदे ते भाई तुस डेली रिआज तुस पैह्लें रिआज चाहिदा कोई बी कम्म ऐ उसी डेली अस करगे तां ओह् जादै सिक्खगे उ'आं बी साढ़ा गला बी इ'यां नै उस स्हाबा बनदा जाना ते स्हेई अवाज निकलनी उ'न्ने स्हेई सूर लग्गने बस इ'न्ना गै ऐ एह्दे बारे च मेरा